हेलो एहिबेर की हाल यऽ मकै सबकेँ खेती बारीकेँ हमर सबकेँ तऽ इमहर होयते नहि यऽ साफे नहि साफे नहिकेँ बराबर भए रहल यऽ किआकि जहिआसँ ई गामघर बनलैया ने

हँ तैयो इमहरसँ तऽ बढ़िआँ भए रहल यऽ ओमहर सुनि रहल छी हँ क्षतिपूर्ति सब बाढ़ि जे आबैया से क्षतिपूर्ति सब मिलैया ने बाढ़ि जे आबै बाढ़ि जे आबैया क्षतिपूर्ति सब मिलैया ने हाँ ई जे मकै एते एते होइया ओ की करैत छियै गाँवमे एते एते जे मकै भए रहल यऽ की करैत छियै गाँवमे सप्लाइ होइया कि बाहर भेजैत छियै हँ रेट तऽ बढ़ै वाला छै नहि तैयो इमहर कऽ अपेक्षा तऽ ओमहरे जादा भए रहल यऽ ने अहींँ सबकेँ तरफ उपजाउ छै हँ हँ से तऽ होइत छै हँ मिलै तऽ यऽ अहाँकऽ मिल रहल यऽ ने एहिबेर कते

हँ हँ हँ हँ कतऽ सुनलियै रहऽ ओ तऽ छै ने देखियौ तऽ की होइया ठीक छै